हा मां टुटल तारो ॾिठो आहे असांजा वॾा चवंदा हुआ त टुटल तारो ॾिसी कुझ बि मंग कुझु बि घुरंदासीं त उहा आस ज़रूरु पूरी थींदी त कई बार मां भी इआ आस लॻाए कुझु टुटल तारे खे ॾिसी घुरियो आहे भॻिवानु झूलण मुंहिंजी उहा मुराद पूरी बि कई आहे पर असांजे वैज्ञानिकनि जे अनुसार इहा आस थोरी ग़लति आहे असांजो अनुभव आहे वैज्ञानिकनि जो अनुभव आहे की इहे तारा टुटल जंहिंखे चवंदा आहियूं इहे उन्हनि जा टुकिड़ा आहिनि जेके ज़मीन ते आग जे रूप में किरंदा आहिनि त इहो असांजी आस जे मात्र की असांजी पूरी थींदी पर ईअं कुझु थींदो न आहे